जनावरांच्या चाबण्या पासून सुरक्षीत रावपाचें जाल्यार पयलीं आमी जनावरां त्रास दिवपाचो ना आमी तांच्या वाटेर गेले जाल्यारूच ते आमकां चाबतले नाजाल्यार आमकां त्रास करतले तरी जाल्यार कोणाक जर जनावर सोरोप बी चाबलो जाल्यार आमी दोतोरा कडेन वचूंक जाय आनी साप घरांत येलो जाल्यार आमी ताका धरप ना सोरोप धरपी मनशां आसता तांकां आफोवंक जाय तशेंच कुसुंडो बी आमकां घरा लागता केन्नाय तेन्ना आमी घरांत आमच्या कांबळ आसता ते कांबळ घेवन आमी थंय घासूं शकता नाजाल्यार शेण लायतात घरांतलीं आमचीं जीं जाण्टी मनशां आसतात तांकांय उपाय खबर आसता तांच्या कडल्यान आमी विचारून ते उपाय करूं शकता आनी सगळ्यांत बरें म्हणजे कितेंय चाबलें जाल्यार आमी दोतोरा कडेन वचपाचें म्होंवामूस बी आमकां चाबली जाल्यार म्होंव लावं शकता अशे उपाय आमी करूं शकता